हमारे हिसाब से हिंदी भाषा को बढ़ावा के लिए हमें अत्यधिक मात्रा में हिंदी भाषा का उपयोग करना होगा ताकि हिंदी भाषा अत्यधिक मात्रा में फैल सके जैसे हम कह सकते हैं कि भारत के राष्ट्रीयता हिंदी भाषा दी गई है और काफ़ी मात्रा में हिंदी भाषा का उपयोग भारत में किया जाता है परंतु लोग गाँव में अत्यधिक मात्रा में हिंदी भाषा का उपयोग नहीं कर पाते हैं इसीलिए हमें लोगों को हिंदी भाषा अत्यधिक जागृत करना चाहिए और हिंदी भाषा को जागृत करने से बात की हिंदी राष्ट्रीयता की विकास हो सकती है और हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए हमें सर्वप्रथम हिंदी भाषा को अत्यधिक मात्रा में उपयोग करना चाहिए जहाँ पर लोग अत्यधिक मात्रा में दूसरे भाषा का उपयोग करते हैं वहाँ पर हमें हिंदी शब्दों का उपयोग करना चाहिए ताकि हिंदी भाषा अत्यधिक मात्रा में बढ़ावा मिल सके हम कह सकते हैं और इसी तरह बचाया जा सकता है हम यह भी कर सकते हैं कि हिंदी भाषा जो है हमारे देश का राष्ट्रीयता भाषा दी गई है और इस हिंदी भाषा का उपयोग लोग अत्यधिक मात्रा में नहीं कर पा रहे हैं ताकि हमारा हिंदी भाषा जो है पिछड़ा हुआ है परंतु लोग अत्यधिक मात्रा में अलग अलग भाषा का उपयोग करता है करते हैं जैसे कहीं पर तमिल भाषा कहीं पर मराठी और कहीं पर बंगाली इत्यादि भाषा का उपयोग करते हैं इस जगह पे हमें हिंदी भाषा का उपयोग करना होगा ताकि अत्यधिक मात्रा में भाषा हिंदी भाषा बढ़ सकता है जैसे आप देखते होंगे कि अत्यधिक मात्रा में लोग किसी भी अलग अलग शहरों में अलग अलग भाषाओं का उपयोग करते हैं जैसे आप कहीं भी चले जाइये असम बंगाल असम बंगाल इत्यादि जगहों पर जाइयेगा तो आपको वहाँ पर आसामी बंगाली इत्यादि भाषा का उपयोग किया जाता है इससे हमारा हिंदी भाषा काफ़ी पिछड़ा हुआ है और इस भाषाओं को बढ़ाने के लिए हमें सर्वप्रथम हिंदी भाषाओं का उपयोग करना होगा ताकि हिंदी भाषा उपयोग करने से सभी लोग हिंदी भाषा तो जानते हैं परंतु अत्यधिक मात्रा में बोलते नहीं हैं जिससे हमारा हिंदी भाषा काफ़ी हद तक पिछड़ा हुआ है इसलिए हम कर सकते हैं कि हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए सर्वप्रथम हमें हिंदी का विकास करना होगा जिससे लोगों को अत्यधिक मात्रा में हिंदी भाषा का उपयोग करना होगा और जहाँ तहाँ अलग अलग शहरों मे जो लोग मराठी इत्यादि भाषाओं का उपयोग करते हैं उस जगहों पर हमें हिंदी भाषा का उपयोग करना होगा ताकि यदि कोई आदमी बिहारी आदमी या बंगाल या असम या मुंबई जाते हैं तो वहाँ पर लोग मराठी भाषा से उपयोग करने से वहाँ के बिहारी लोगों को दिक्कत होता है इस दिक्कत के लिए हमें हिंदी भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने के लिए तो किसी भी लोगों को दिक्कत प्रदान नहीं किया जाएगा और सब लोग असानी से समझ सकेंगे और इसीलिए हमें हिंदी भाषा का उपयोग अत्यधिक से अधिक मात्रा में करना चाहिए और लोगों को हिंदी को बढ़ावा देने के लिए अत्यधिक मात्रा में हिंदी का उपयोग करना होगा जैसे बिहार में लोग अत्यधिक मात्रा में दूसरे दूसरे शब्दों का उपयोग करते हैं जैसे भोजपुरी इत्यादि भाषाओं का उपयोग करते हैं इस तरह हम उन्हें बच्चे को हिंदी सिखाया और हिंदी स्कूल में स्कूल में भी हिंदी पढ़ाया जाए ताकि बच्चा आसानी से और सरलतम से हिंदी सीख सके और अत्यधिक मात्रा में हिंदी भाषा का उपयोग करना चाहिए गार्जियनों के द्वारा बच्चे को हिंदी भाषा अत्यधिक से अत्यधिक मात्रा सिखाया जाना चाहिए ताकि भविष्य में हिंदी भाषा कभी भी लुप्त ना हों और हिंदी भाषा का विकास होता है और होता रहना चाहिए ताकि आजकल के गार्जियन और स्कूल में इंग्लिस भाषा को उपयोग किया जाता है परंतु इंग्लिस हमारी संस्कृत नहीं रही है और हमारी संस्कृति को बचाने के लिए हमें स्कूलों या अनेक जगहों पर हिंदी भाषा का उपयोग करना होगा ताकि लोग लोगों को हिंदी भाषा असानी से समझ पाते हैं और इसे बढ़ावा देने के लिए हमें यह भी करना होगा कि हिंदी भाषा को अत्यधिक से अत्यधिक मात्रा में इसका उपयोग करना होगा और यही